भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसमें सबसे ज़्यादा हानि हमें कोरोना काल के समय पे हुई है दो हज़ार उन्नीस में कोरोना एक वाईरस है जो हमारे भारत और कई अन्य देशों में भी आया था जिसके कारण अन्य देशों के साथ हमारे भारत में भी अर्थव्यवक्स्था को बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है हमारा भारत बहुत वर्ष पिछल चुका है और इसकी लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारा भारत आगे बढ़े हम मोदी जी ने हमारी बहुत हमें इस चीज़ के लिए बढ़ावा दी है कि हमारा भारत विकसित हो अर्थव्यवस्था जो उसमें नुकसान हुआ है उसको बढ़ावा दे सकें सभी उन मोदी जी ने बहुत सारे देशों को भी बड़ा सहायता करी है खाद्यान से ले के हर एक चीज औक्सीज़न हर जो उनसे हुआ उन्होंने भारत देश से अन्य देशों को सहायता करी और अदान प्रदान भी किया था तो कोरोना वाईरस के वजह से जो अर्थव्यवस्था में हानि हुई है मोदी जी उस हानि को कम करने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं